جی ہاں لوگوں کو اپنی ریاست اور اس کے جغرافیے کے بارے میں مزید جاننا چاہیے کیوں کہ اس سے نہ صرف ان کی جغرافیائی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انہیں اپنی ریاست کی ثقافت تاریخ اور موجودہ حالات کے بارے میں بھی بہتر آگاہی ملتی ہے اتر پردیش کے بارے میں چند اہم چیزیں جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اتر پردیش شمالی بھارت میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں نیپال اتراکھنڈ ہریانہ دہلی راجستھان اور مدھیہ پردیش چھتیس گڑھ اور بہار سے ملتی ہے اتر پردیش ریاست کا دار الحکومت لکھنؤ ہے جب کہ اس کا سب سے بڑا شہر کانپور ہے اتر پردیش کی تاریخ بہت قدیم اور شاندار ہے یہ ریاست قدیم ہندوستانی تہذیبوں جیسے ہڑپہ اور موریہ سلطنت کی گواہ رہی ہے بنارس وارنسی ہندؤں کے لیے مقدس شہر ہے اور بودھ مذہب کے بانی گوتم بدھ کی جائے پیدائش بھی یہی ہے آگرہ میں تاج محل جو کہ ایک عالمی ورثے کی جگہ ہے یہاں موجود ہے یہاں کہ بنیادی زبان ہندی ہے لیکن اردو اور بھوجپوری اور دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اتر پردیش کی معیشت زراعت پر منحصر ہے لیکن یہاں صنعتی اور خدمات کے شعبے بھی ترقی کر رہے ہیں چینی کپاس اور اناج کی پیداوار میں یہ ریاست نمایاں ہے قدرتی وسائل اور موسمی حالات یہاں کی آب و ہوا متغیر ہے جہاں گرمیاں بہت گرم ہوتی ہیں اور سردیاں شدید سردی ہوتی ہے گنگا جمنا اور گھاگھرا یہاں کی اہم ندیاں ہیں جو زراعت کے لیے اہم ہیں ریاست میں کئی معروف تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں موجود ہیں جیسے بنارس ہندو یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہیلتھ کیئر کی فراہمی میں چیلنج موجود ہیں لیکن حکومت اور نجی ادارے مل کر بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں